क'क्राझार जिल्लायाव जोंहा मोनसे मुंदांखा स्फर्स सेन्टार दं आरो बे सेन्टारनि गेजेरजोंनो जोंहा बायदि बायदि आयदाफोराव जों गेलेनो हायो एबा जोङो मेंगा होनो हायो जेरै जोंहा बाव टाइखान्द गेलेनाय पुटबल गेलेनाय कंफु गेलेनाय काबाद्दि गेलेनाय आरसारी गेलेनाय बेफोरबादि मोनफा मोनफा मोनफा मोनफा साबजेक्ट दं आरो बे साबजेक्टखौ लानानै दिनै गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरा बे स्फर्स सेन्टाराव थुबुर जानानै गावनि रोंगथिखौ दिनै दिन्थि फुंनो थाखाय दिनै सान्स मोनदों दिनै इन्टारनेसनेल नेसनेलाव बिथांमोना गेलेनानै बे क'क्राझारनि स्फर्स सेन्टारनि थ्रुयै दिनै गोबां मुं आरजिनो मोनदों दिनै बे क'क्राझार जायगानि साय सेइन्टार जेरै स्फर्सनि मेरु बे मेरुयाव हाय दिनै गोबां खिनि फ्रखिकन लानानै सोलोंथाइ लानानै दिनै अनेग दिनै इन्डियाव बा वाल्डयाव दिनै खेला गेलेनानै दिनै बर'हारिखौ दिनै जौगासार होनो हादों दिनै बेफोरबायदिनो जोंनि क'क्राझार जायगायाव दिनै स्फर्स थानायनि थाखाय जों दिनै बल खेलाखौनो होन बिदिनो टाइखान्द कंफु खौनो होन बा आरसारी खौनो होन बायदि बायदि साबजेक्ट निफ्रायबो जों दिनै क'क्राझार जायगायाव दिनै सोलोंनानै दिनै बर'नि मोनसे नाम आर्जिनायखौ जों नुनो मोनदों दिनै बे बाइदिनो बे स्फर्स थानायनि सेन्टार थानायनि थाखाय गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राइबो दिनै दिनै बावहाय दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारि धोरोम बाखि बिथांमोना खौसे जानानै दिनै बिथांमोनखौ एखे मोनसे जायगायावनो मोननो हादों बेबायदि गासै हारिनि समाजारि मोनदांथिखौ जोङो जोङो बेबायदि मोननो हायो होननानै जों स्फर्सनि गेजेरजोंबो जों गासै हारिनि मानसिफोरखौबो बा सुबुंफोरखौ जोङो मोननो हायो एबा मोनदांथिनो हायो होननानै जोङो साननो हायो